میرا آبائی گھر علی گڑھ ہے تو میں دہلی جوکہ یہاں سے نزدیک ہے ون ہنڈریڈ فورٹی کلو میٹر ہے میں دہلی کا کئی بار سفر کر چکا ہوں دہلی میں میں لال قلعہ گیا لال قلعہ بہت ہی پسند آیا اس زمانے میں بھائی بنی بنا ہوا یہ قلعہ جوکہ اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہے میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اتنے اونچا بیس فٹ تیس فٹ اونچا بنا کسی کرین کے بنا کسی بلڈوزر کے بنا کسی آلات کے اٹھایا لوگوں نے کیسے اور بہت ہی بہتر لگا اس کے بعد میں قطب مینار گیا قطب مینار کیا ہی شاندار بندہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا اس کے بعد پھر میں اور جامع مسجد گیا اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہیں گھوما اور اس کے علاوہ میں تاج محل گیا بھائی تاج محل دیکھ کے دنگ رہ گیا تاج محل کی کیا ہی خوبصورتی ہے اسے جو ساتویں عجوبہ میں گنا گیا ہے بےشک یقیناً وہ اسی کے قابل تھا اور اسے اس میں شمار کر لیا گیا کیا ہی کیا ہی نقش و نگار ہے اس میں کیا ہی پتھر ہیں سنگ مرمر کے بہترین بہترین ڈیزائین بہترین بہترین جگہ گھومنے کے لیے بہترین جگہ دلّی لیکن رہنے کے لیے بالکل صحیح جگہ نہیں کیونکہ وہاں پردوشن بہت ہے بھائی بہت اس لیے بہت شکریہ